आज से दो तीन दीन पहले मै अपने दोस्तों के साथ बाज़ार गई थी खरीददारी के लिए तो मैंने वहाँ दुकान पर एक चद्दर देखी जो काफ़ी कम कीमत पर थी और यह इतनी कम कीमत देखके मुझे उस चद्दर को दे देखे बिना रहा नहीं गया मैने उस चद्दर की जाँच की तो मुझे ये चद्दर काफ़ी अच्छी लगी जो काफ़ी कम कीमत में मिल रही थी और इसका कपड़ा भी बहुत ही अच्छा था रंग भी बहुत अच्छे थे और इसका जो जो इसमें जो डिजाईन बन रहे थे वह भी काफ़ी खुबसुरत थे और इसका रंग भी अच्छा था और जब मैं घर पर आकर जब मैंने चद्दर को उपयोग में लिया और उसकी जब धुलाई करी तो ये वाकई में बहुत अच्छी थी और इसका रंग भी नहीं उतरा और काफ़ी कम कीमत पर मुझे यह चद्दर मिली जैसे मुझे ये पाकर बहुत खुशी हुई